हमारे गाँव में बच्चे को से बचाने के लिए कई तरह उपयोग उपाय किए जाते हैं जैसे कि टीका लगवाना हर साल में स्वस्थ खाना खिलाना उनके साथ देना जैसे कि अन्य अंगूर स्वच्छ खाना देना उनको पोलियो वैक्सीन पोलियो स्थान में मानसिक मांशपेशियों को कमज़ोर कर मजबूत करती है कभी कभी मृत्यु के कारण भी हो जाते हैं यदि अपन टीका नहीं लगवाते हैं तो और अवश्य जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए दवाई पिलानी चाहिए टाइम टाइम पर बच्चों को उनकी देखरेख करनी चाहिए हर उनकी तबियत ख़राब हो तो उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ज़्यादा गंभीर रहें तो डॉक्टर को बताएँ बच्चों को पोलिया के रूप के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है किसी कारण ये बच्चे में होता है पोलियो से बच्चे के उपयोग पोलियो विषाणु के विरुद्ध नियम टीकाकरण कार्यक्रम पोलियो अधिकांश पोलियो वैक्सीन पूरा केंद्र दी जानी चाहिए खुराके दी जानी चाहिए अधिक पढ़ें और बच्चों में किए जाने वाले नियमित टीकाकरण शामिल किया जाना चाहिए नियंत्रण जो टीके रहते हैं उनको पूरे टीके लगवाने चाहिए टीके छूटने नहीं चाहिए जिससे कि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चों की तबियत खराब होना जैसे कि